कोंकणी भास फामाद करपा खातीर तियात्रां कांतारां कोंकणी गितां अशे बरेंच लेखन तातूंत जाल्लें आसा विंगड विंगड वाठारांनीं कोंकणी भाशेंत नाटकां आनी डांस स्पर्धा गोंय सरकारान आयोजीत केल्ली आसा कोंकणी भास फामाद करपा खातीर गोवा बोर्डान धाव्वी आनी बारावीच्या यत्ते खातीर कोंकणी भाशेक बरेंच प्रोत्साहन दिलां